मिगी चढ़ाई उप्परा बड़ा डर लगदा ऐ जिसलै में कुदै बी चढ़ाई उप्पर चढ़ां ते मिगी बड़ा डर लगदा ते जित्थै बी चढ़ाई उप्पर जाना होऐ कोई बी बैष्णो देवी जाना होऐ फिर फिर छोडा बैष्णो देबी उप्पर ढक्कियां चढ़नियां होऐ ते चढ़दे चढ़दे अगर ख'ल्लै गी दिक्खना होऐ ते मिगी बड़ा डर लगदा ऐ कन्नै मेरे नानी घर बी प्हाड़ी उप्पर ऐ जिसलै प्हाड़ी चढ़नी होऐ ते छुट्टियां कट्टन जिसलै अस गर्मियें च जान्ने होन्नें घरा आह्लें कन्नै मामा होंदे कन्नै पैदल जाना होंदा ते फिर असें उप्पर चढ़ाइयां चढ़नियां होंदियां ते मिगी उप्पर जिसलै जन्नी होन्नीं ते 'ल्ले दिक्खनी होन्नीं ते मिगी बड़ा डर लगदा ऐ ते केह् बोलदे कन्नै उप्पर फिर मिगी

केदार नाथ होई गे कुतै बी जाना होऐ ते उप्पर उप्पर बड़ियां बड्डियां बड्डियां प्हाड़ियां होंदियां

ते केह् बोलदे कन्नै हल्ले तक्कर में बड़ा डर लगदा इक बारी में थल्लै बी पेई गेदी ही प्हाड़िये चा ते फिर मिगी हल्ले तक्कर मिगी बड़ा डर लगदा ऐ ते हून

ते इक

इक बारी होई ऐ आई गेदी में तांइयैं मी हल्ली तक्कर बड़ा डर लगदा हून कुतै जाना होऐ अस मेरियां स्हेलियां बोलदियां चलो कुतै घूमन चलचै प्हाड़ी आह्ले इलाके च पर मिगी इ'यां सोचियै डर लगदा कि कि'यां जाना में मिगी दिक्खियै बडा डर लग्गी जंदा

ते ठंडी ठंडी प्हाड़ी इलाके च हवा चलदी ऐ उप्पर उप्पर जाइयै नजारा बी बड़ा शैल औंदा दिक्खने दा फिर ठंडा इलाका कन्नै उप्पर प्हाड़ियें च ठंडा ठंडा लगदा माता बैष्णो देबी जन्ने होन्नें ते उप्पर अस चढ़दे रौह्ना चढ़दे रौह्ना

ते फिर केह् बोलदे प्हाड़ी इलाके आह्ली साइड जाना गी मिगी इक डर जेहा लगदा ऐ